हम ने जो ड्राइवर को बुलाया था वह ड्राइवर ऐसे ही चला आया अभी तक मास्क लगाया नहीं बताइए सीट भी पूरी गंदी हैं यह सीट सीप भी साफ़ सुथरा नहीं हम जिस मरीज़ को ले कर जाएँगे उस मरीज़ को कम कैसे रखेंगे कैसे सुलाएँगे वह पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है किस किस मरीज़ को साथ में ले कर जाता आता है वह ऐसे ही चला आया ना वह मास्क लगइले है उसके कपड़े भी गंदे है हैं बताइए कैसा ड्राइवर को रखे हुए हैं उसको कहिए कि मास्क पहने और जितने भी सीट उट है सबको साफ़ सुथरा रखे इस तरह में हम शिकायत कर देंगे आगे तो आपका नहीं चल पाएगा तो अच्छी चीज़ यह सब धंधा बंद कीजिए हमारे मरीज़ को पहले से ही बीमारी है अब उसमें वह लाद के ले जाएगा अब उसको बताइए उसको भी बीमारी हो जाएगी उसके साथ साथ और लोगों को भी बीमारी फैलेगी यह पचहत्तर जगह जाता है पचहत्तरों लोगों को बिठाता है ना सीट साफ़ है ना मास्क पहने हुए है हम शिकायत करेंगे आपकी यह सब चीज़ अच्छा नहीं है